دلّی میں بہت الگ الگ الگ طرح كے كالجز ہیں بہت بڑے بڑے كالجز بول سكتے ہیں ہم انہیں بہت فیمس بھی ہیں میڈیكل كے لیے ہیں اور انجیئرنگ كرنے كے لیے ہیں كئی سارے الگ الگ چیزیں كرنے كے لیے كالج ہیں بہت اچّھے اچّھے ہیں جیسے كہ یہاں پہ ہم آئی آئی ٹی لے سكتے ہیں ایمس لے سكتے ہیں امبیڈكر انسٹیٹیوٹ آف ٹیكنالوجی لے سكتے ہیں بھارت نیشنل پبلک اسكول لے سكتے ہیں ہم وہ بھی اچّھے ہیں اور بھائی پرمانند انسٹیٹیوٹ آف بزنس اسٹڈیز بھی اس یہ بھی بہت بڑھیا چیز ہے اور یہاں كی فیس بھی ہوئی جو گورمنٹ كالجز ہیں ان كی تو بالكل نہ كے برابر فیس ہے لیكن پرائیویٹ كی فیس تھوڑی ہائی چلی جاتی ہے دلّی میں تو اس كا دو لوگ فائنینشلی اچّھے ہوتے ہیں وہ تو پرائیوٹ میں كرا سكتے ہیں لیكن جو لوگ تھوڑا فائنینشلی صحیح نہیں ہوتے تو وہ گورمنٹ كی طرف بھی آ سكتے ہیں وہاں پہ انٹرینس ایگزام دے كے جا سكتے ہیں اور لوگ كئی کئی اچّھے اچّھے كورسز ہوتے ہیں ان میں جیسے كہ آپ ایم بی بی ایس دیكھ سكتے ہیں بی ڈی ایس دیكھ سكتے ہیں بی ٹیک ایم ٹیک دیكھ سكتے ہیں بی ایس سی ان فارما دیكھ سكتے ہیں بی فارما ایم فارما دیكھ سكتے ہیں بی كام دیكھ سكتے ہیں ہیں سی اے ہے اس میں الگ الگ چیزیں بہت الگ الگ طرح كے كورسز پائے جاتے ہیں اس میں تو وہاں پر آپ دلّی وغیرہ میں آئیں تو ایک بار كالج میں ٹرائی كرنا چاہتے ہیں تو آپ آ سكتے ہیں ادھر